जेना हमरा दियादिनीकेँ खाना नहि बनबै लए आबै छथिन तऽ दियादिनीकेँ कहै छियै अइसे पहिले अथि लोहिया चढ़बै लए लोहिया आँच फुकलक लोहिया चढ़ेलक लोहिया चढ़ा कऽ तकर बाद तेल देलक तेल देलाके बाद कोबी भेलै तऽ कोबीके तरि कऽ निकालि देतै तखन आलू भेलै आलूकेँ फ्राइ करि कऽ निकालि देतै जेना मटर भेलै मटरकेँ भी भूजि कऽ साइड जेना अथि लहसुन देतै मिर्चाइ देतै रैँची देतै सभके फोरन देलाके बाद ओकरा भुजतै भूजलके बाद तखन मसाला भुजतै मसाला भुजलाके बाद फेर नमक पड़तै नमक देतै नमकके बाद जितना कम रस दै चाहे ज्यादा रस दै देलाके बाद देखतै फेर से एहिमे कितना रस हइ नहि हइ सभके तकर बाद फेर देखि कऽ आ नि अथि देखतै अगर सूखल होतै तऽ उतारि देतै आ जेना रोटी भेल तऽ फेर रोटी बनेतै जेना जकरा नहि बनबै लए आबै हइ खाना तकरा जकरा अच्छा बनबै हमरा आबै हइ तऽ हमरा कोइ भी कहतै से हमरा सिखा दे खाना तोरा बनबे आबै हौ बना हमरा सिखा दए जेना ककरो भी ननदि रहै चाहे बहीन भी रहै सभके सिखयली से अइसे से अइसे खाना से इतना मसाला पड़तै इतना नून पड़तै आ पड़लाके बाद अपन अच्छा खाना बनल तऽ कहलक हँ से ओकरा बनबे आबै हइ खाना तऽ ओ सभके सिखबै हइ खाना सिखा देलकै बन्हियाँ भेलै जेना एखन हमरा खाना बनबे आबै हइ हमरा ननदिकेँ नहि बनबै लए आबै हइ गोतनीके नहि बनबै लए आबै हइ तऽ ओकरा सिखा देली आ खाना बनयली तऽ कहलक हँ जे एकर हाथके खाना अच्छा लागै हइ अच्छा हे आइ तोहीँ खाना बना दिहऽ हमरा से तोरा हाथके खाना हमरा अच्छा लागै हइ